ओरैनो थाखो खथायाव फरायसालिनि थाखो खथायाव थां हाबनाय लोगो लोगोनो बे थाखो खथानि स्टुयेसनजों बा थासारिजों सिगाङावनो नों बेखौ सामलायग्रोनांगोन बेनिफ्राय नोङो सानफ्रामबो फरायसाजों कनटेक्टआव थानानै बिसोरखौ बोरैहाय नोंनि फोरोंनायनि सायाव बा फराफारिनि सायाव बोरैहाय गोसोबोहोनो हायो बेखौ जों थारैनो नोजोरबोनांगोन जाहाथे बरैबा फोरोङोब्ला मा मेथडखौ एप्लाय खालामोब्ला गथ'फोरा मोजाङै सोलोंनो हागोन बेखौ फोरोंगिरिया नोजोर बोनांगोन दा बेखिनायानो